नोंथाङा गारि एजेन्सि दं आं नोंथांनिफ्राइ गारि बाह्रा लादोंमोन मानो होनब्ला आंनि मोनसे खामानिनि थाखायहाय दस्रायाव थांनांगौमोन नालाय बिनिखायनो नोंनि गारिखौ हाय मैयाहाय माने बाह्रा लांनो रायलायहरदोंमोन दा ओमफ्राय आंनि टाइमआ जालाय लांबाय मानोथो दाबो सफैयाखै आं नेनो हालाय नंला आंनि टाइमआ बारग'लांनायसै ओमफ्रायहाय नङाब्ला नोंनि गारिखौहाय नों फैनो हायाब्ला आं दस्रा बाह्रा लानानैहाय थांनोसै नोंनि गारिखौहाय नेबाय थानो हानाय नंला नोंनि गारिखौहाय नेबाय थायोब्ला आंनि टाइमआ बारग'लांनोसै आरो आं जा खामानिखौ मावहैगोन बे खामानिया मा होनो माने केनसेल जानो हागौ बेखायनो नोंथांनि गारि बाह्रा लानायखौ हाय आं केनसेल खालामनोसै अननानै नोंथाङा गाज्रि दामोनसै आं दस्रा गारि बाह्रा लानानै थांनोसै